मकई को खेती करते हैं बिहार में तो कीड़ा लग जाता है तो सरकार अति नहीं करता है दवा महंगी देता है तो कहाँ से अब करते हैं त्यो लकज स्प्रे करते हैं कितना करते हैं उतना मुआवजा अति करता सरकार तो हमको घाटा नहीं लगता है मगर घाटा लगता है गेहूँ की खेती करते हैं तो पुरवा पछिया बहता है तो झूल देता हैतो उ आती हो जाता है अभी सूख जाता है वो भी घाटा लगता है सब्जी भी करते हैं तो घाटा लग जाता है बैंगन करते हैं गोभी करते हैं आलू करते हैं सभी आलू भी जर गया पाला मार दिया गोभी में भी घाटा लग गया गोभी भी सड़ गया वो भी घटा लग गया कितना स्प्रे करे गोभी महेंग देता हैं दवाई भी सरकार जो कम भाव का कर दिया तो आती नहीं ना हुआ आती नहीं लगा घाटा नहीं ना लगेगा इसमें घाटा लगता है हमको वो भी आती प्याज करते हैं तो प्याज में भी घाटा लग जाता है लहसुन करते हैं उसमें घाटा लग जाता है गज गाजर करते हैं उसे पर घाटा लग जाता है रोदी हो चाहे जिधर जाता है हाल रहता है बरसा होता है तो हाल होता है नहीं रहता बरस तो हाल नहीं रहता है तो उ जाल जाता है अती करते है चुकंदर करते है तो पानी पठाना पड़त है स्प्रे करना पड़ता है और हाल नहीं रहता है तो भी चढ़ जाता है धान कभी करते हैं तो भी जड़ जाता है नहीं हाँ पानी बरसेगा तो हो गया नहीं तो नहीं होगा वो भी जड़ जाता हैं जितना सब्जी भी रोकते हैं तो पानी पटना पड़ता है स्प्रे करना पड़ता है कीड़ा रोकते हैं साग मान रोकते हैं आलू रोकते हैं टमाटर रोकते हैं मिर्च रोकते हैं लहसुन रोकते हैं सभी चीज रोकते हैं तो सब में घाटा लग जाता हैं क्या करें हम हमको जो सरकार मदद करता तो हमें इतना नहीं ना घाटा लगता हमको वो सब चीज में तो घाटा ही लगता है भिंडी रोकते हैं करेला रोकते हैं सागमन रोकते हैं सब में हमको घाटा लगता है कितना स्प्रे करावे हम